जोंनि गामियावथ' बिदिनो बैसो बैसो जानानै बिसिनायाव गोलैसोना थानाय सुबुंफोरा ओरैनो बोराय बुरै बेसोरथ' जेबो मावनो दांनोबो हाला नालाय ओंखाय बिसिनायावनो थायो लोगोसे मा बोलोनि खामानिखौथ' मावनो हाखाया नालाय ओरैनो मैगं न'वाव थानानै मैगं आरि सायनाय बोरायफोराबो आरो जेबो मावनो हाला नालाय गावजों गाव जिरायनानै ओरैनो रायलाइनाय आरो जेबो गोराथ' खामानि मावनो हाला नालाय ओरैनो न'वाव इसे एनै मावनो हानायखौ मावो बिदिनो आरो बोराय बुरि जानाय खौथ' आरो न'खरनि एबा बायहेरानि मानसिफोरा जोथोन लाखानांगौ

गावसोरबो सेंग्रा सिख्लाफोराव बिदिनो बोराय बुरैखौबो जोथोन लाबोनो मोन्दों बिदिनो दा गावसोरबो आरो बोराय बुरि जाबाय मावनो दांनो हाला बिसिनायावनो ओरैनो थायो बेखौनो आरो न'खरनि मानसिफोरा जोथोन लानाय संनानै जाहोनाय आरिनाय आरो बेफोरबायदिनो जोथोन लानाय लायो बिब्दिनो आरो गावसोरबोथ' जेबो मावनो हाला बिसिनायावनो थायो लेंग्रा खाना लेंग्राफोराबोथ' आरो जेबो मावनो हाला नालाय बिसिनायावनो गोलैसोनानै थायो बिसिनायावनो थायो बेसोरबोयानो आरो न'खरनि मानसिफोरा आरो जेनेबा गामिनि मानसिफोराबो एसे नायफिनफैयो मावनो दांनो हाला नालाय ओरैनो इसे एनै जाहो फैयो बोराय बुरियाथ' आरो जेबोखौनो मावनो हाखाया नालाय बिब्दिनो आरो ओरैनो इसे इसे मावनो हानायखौ मावो बिसिनायाव थानानैबाबो